समस्तीपुरमे मुख्य समा अथी सम्मलेन हइ जे थिएटर हइ गार्डेन हइ आओर जिम हइ जेना नाटक भेलै नाटकमे नाटक होइ हइ ओहिमे पइसा नहि लागै हइ सिनेमाघरमे सिनेमा होइ हइ जेना मन्ना आल्हा उदल होइ हइ ओहिमे पइसा नहि लागै हइ ओहिके बादमे सबचीजके तरह तरहके बात हइ इएहसब उम्मीद हइ जे कोनो चीजमे पइसा नहि लागै हइ सालमे दुइ बेर तीन बेर चारि बेर पाँच बेर होइते रहै हइ ईसब मनोरञ्जनके चीज हइ होइते रहै हइ एहिमे कोनो दिक्कत नहि हइ जहाँ तक जे हइ से सिनेमाघरमे ओहोमे आदमी हप्तामे चारि दिन पाँच दिनपर दुइ बेर तीन बेर जएबे करै हइ देखैले टाएम मिलै हइ तखन तखन चलि जाइ हइ देखैले आओरो समस्तीपुरमे बहुत किछु हइ जिम हइ पार्क हइ गार्डेन हइ बहुत सुविधा भेल हइ समस्तीपुरमे समस्तीपुरमे सुविधाके कमी नहि हइ सबचीज ठीक टाइमसे चलै हइ सभ आदमी ओहिमे जाइ हइ अपना अपना टाइम देखिके जिम करैले घुमैले फिरैले कहिओ भिनसरमे भेल दुपहरमे भेल साँझमे भेल जखन मोन होइ हइ आदमीके टाइम मिलै हइ तखन चलि जाइ हइ जिमो करैले चलि जाइ हइ गार्डेनमे घुमैओ ले चलि जाइ हइ जगह जगहपर सरकार गार्डेन बना देलकै हँ पार्क हइ जिम हेल्थ सिस्टम दऽ देलकै हँ इएहसब हेबे करै सरकार सुविधा बहुते किछु देलकै हँ जनताके लिए पब्लिकके लिए घुमैके लिए फिरैके लिए सभ अपना अपना सुविधा टाइम वक्त देखिके सभ जाइ हइ घुमैले फिरैले सबकिछु हँ इएहसब बात हइ बाँकी जे हइ से सिनेमाहॉलो भी हइ हुओँ जाइ हइ आदमी देखैले दुइगो चारिगो दोस्तके साथीके लऽ कऽ घुमैले फिरैले साथी पार्क घुमैले जखन आदमीके टाइम मिलै हइ तखन चलि जाइ हइ गेलाके बादमे अपन आबै हइ काम धन्धा देखलक जकर दोकानदारी हइ जकरा बिजनेस हइ से अपन बिजनेस करै हइ जकरा खेती हइ खेती पथारी करै हइ